कॾहिं असां घर खां ॿाहिरि वञूं था कंहिं कम सां शादी मुरादीअ में त घर जी निगरानीअ लाइ गृह सुरक्षा प्रणाली त पहिरीं हलंदी हुई पर अॼुकल्ह उन ते बि भरोसो नाहे गृह सुरक्षा प्रणाली जीअं चौकीदार खे रखूं था उहे बि चोरनि सां मिली चोरी में शमिलु थी था वञनि त इन सां असांजो नुक़सान ई आहे कैमरा लॻाइण सां इहो फ़ाइदो आहे त कैमरा में सभु ॻाल्हियूं कैद थियूं थियनि कि केरु असांजे घर आयो वियो या रोड तां केरु निकितो ॿाहिरि माण्हुनि शयुनि जी सुरक्षा थिए थी ऐं कैमरा में सभिनि ॻाल्हिनि जो पतो आसानी सां लॻाए सघूं था ऐं असां इन्हनि यदि उन में ग़लति का ॻाल्हि अचे थी कंहिं निगरानी कई असांजे घर जी या कंहिं चोरी कई त अॻियां लाइ असां सावधान थी वञूं था